जय झूलेलाल ट्रेन में सफ़रु करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ट्रेन जो सफ़रु ॾाढो सुठो हूंदो आहे हुन में असां ॾाढो सुठी तरह एन्जॉय करे सघंदा आहियूं ट्रेन नूं ॿ क़िसम जी हूंदी आहिनि हिकिड़ी लोकल ट्रेन हूंदियूं आहिनि ऐं हिकिड़ियूं मेल ट्रैन हूंदी आहिनि असां नंढे नंढे सफ़र लाइ जीअं हिकु स्टेशन था ॿिए स्टेशन ते वञण असां लोकल ट्रेन जी यूज़ ट्र लोकल ट्रेन में ई सफ़रु करे सघंदा आहियूं लोकल ट्रेन में असां नंढे नंढे शहर में वञिणो हुजे त असां लोकल ट्रेन में वेंदा आहियूं ऐं असांखे वॾे शहर हिकु शहर खां ॿिए वॾे शहर में वञिणो हुजे त असां ॿई ट्रेन में वेंदा आहियूं मेल ट्रेन में असांखे घणी सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि जीअं की आहिनि ए सी फस्ट एंजीन ए सी ऐं सैकन ए सी में बि असां वञी सघंदा आहियूं थड थड टायर ए सी में बि असां वञी सघंदा आहियूं थड टायर ए सी में असांखे ई टे बर्थ मिलंदा आहिनि सुम्हण लाइ ऐं सुम्हण लाइ ऐं सैकन सैंक सैकन टायर ए सी में असांखे ॿ मिलंदा आहिनि जंहिं में असां आसानी सां सूम्ही करे वञी सफ़ सफ़रु करे सघंदा आहियूं ऐं फस्ट स्टाय फस फस्ट टायर ए सी में असांखे बि सॼी फैमिली समेत असां सफ़रु करे सघंदा आहियूं ऐं ॾाढो सुठी तरह असांखे हुन में जाम सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि जाम सारी सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि खाइण पीअण जो बि असांखे सुठी तरह ॾेई वेंदा आहिनि असांखे हुन फस्ट टायरनि एं ए सी में असांखे कोई बि दिक़त न थींदी आहे हुन शोर शराबो थींदो आहे असांखे हुन में ॾाढी सुठी तरह सफ़रु करे सघंदा आहियूं ऐं ॿिए शहर खां हिकु शहर वञण खां असांखे ॾाढा ई इज़ी थींदो आहे ट्रेनूं घणी क़िसम जी हूंदियूं आहिनि